जोमैटो स्विग्गी जैसी फूड डिलेवरी सर्विस का इस्तेमाल मैंने काफी बार किया है और पिछले कुछ सालो में इसका चलन ना सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरे विश्व भर में बढ़ता गया है ऐसी कम्पनियों का जो कि खाना डिलेवर करतीं हैं आपके घर तक अब इसमें अगर मेरा अनुभव मैं आपके साथ साझा करूँ और खास तौर पर क्या सुविधाजनक फीचर मुझे पसंद आए और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये काफी अच्छा है या फिर जो बुरा है तो सुविधाजनक फीचर उसमें एक ये था कि आप अगर खाना मंगवा रहे हो तो उसमें उसी प्रकार से आप उन्हें रोएस्टोरेंट वालों को बोल सकते हो जिस प्रकार से आप रेस्टोरेंट असल में जा कर खाते थे और बोलते थे कि हमें अपना खाना इस प्रकार बनवाना है और एक सुविधाजनक फीचर जो कि मैं चाहता हूँ जरूर होना चाहिए कि अगर कोई खाना बर्बाद चला जाता है किसी डिलेवरी कैंसिल होने पर तो वो गरीबों में बाँट दिया जाए